हाँ कोच साहब वह बताइए हमको मैच खेलना है वह जो रेड वाली बॉल होती हमारी बॉल स्पिन नहीं होता है

हाँ स्पिन करना चाहते हैं और बॉल हमारा होता नहीं स्पिन रेड बाॅ रेड वाली बॉल है उसको कैसे खेले कैसे डिफेंस करे ताकि अच्छा प्रदर्शन हो हमारा हाँ रेड बॉल से डे नाईट सिग्नेचर से खेलते हैं नहीं हम फुल खेलते हैं ओपन

वही ब हमारा बॉल मतलब बॉल्लिंग करते हैं थोड़ा हाथ दर्द होता है वही बताइए मतलब वो कंधे में पेन होता है

सर मैं बॉल पकड़ता हूँ फेंकता हू लेकिन कंधे में थोड़ा वह बोलते है ना पेन होता है नहीं नहीं झटकते हैं तो प्रेसर तो पड़ेगा ही प्रेसर पड़ता है हाथ में थोड़ा पेन होता है छः

अच्छा ठीक है ठीक है सर और मुझे बहुत कमी है मतलब जैसे मैं बॉलिंग डालता हूँ मुझे प्रोब्लम होती है और मैं जैसे मैं किप्लिंग करता हूँ मुझे दिक्कत होती है बॉल ऑल पकड़ने में हाथ उथ में लग जाता है मतलब किस तरीक़े से मतलब बिकेट किप्निंग करें हँ ग्लब्स तो रहते ही हैं जैसे जैसे बैटिंग करते हैं तो मतलब कैसे साट कैसे कौन सा सॉट कैसे मारे मतलब कौन सा पैर निकाल के से हमको कहाँ पर मारना है कबर ड्राइब मारना है लेफ्ट साइड मारना है पुल शाॅर्ट मारना है मतलब थोड़ी दिक्कत होती है बस ये आप से जानकारी लेना था हमको

वही कट आ जैसे मतलब लेग से हाफ कट आता है तो दिक्कत होती है अच्छा और जैसे सर अगर मैं और कोई दूसरे बॉल से खेलना चाहूँ जो रेड वाली बॉल है अगर मतलब दुसरे मैं वाइट्स बॉल से खेलना चाहूँ जैसे लेदर से खेलना चाहूँ तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है मतलब खेल तो सकता हूँ ना जी मतलब अभी मतलब मैं मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मतलब मैं वह टेनिस बॉल से ही खेलूँ अच्छा मतलब इमें यह इस्टार्ट हो जाएँगे उसके बाद तब क्या बोलते है तब खेले अराम से उस बॉल से